बेनो जोंनि गामियावथ' आरो मा बुंबावनो जोंनि गामिया दा बर्तमान मोजाङैनो सोलिना दङ जोंनाथ' आरो खेला धुलायाथ' बिदिनो थाखागोनानो ना खेला धुलाया सोरबाबा फुटबलबो गेलेगोन सोरबा काबाडि गेलेगोन सोरबा ओइ केरामबो गेलेगोन बिदि गेलेयो आरो जोंनिया एकदम ओइखिजा फिल्डआवनो बे फिल्डआव थांनानै गेलेहैयो बेनिफ्राय आरो बे जोंनि गामिनियाथ' बेनो जोंनि गामिया दा बर्तमान खोब मोजाङाव सोलिना दङ जोंनिया कुनु नांज्लाय खमलाय गैया लोंनाय जानायाबो जोंना बाद बेनिफ्राय ना बेदर इत्यादियावबो मंगलबार सनिबाराव बाद जोंनिया एकदम मोजाङै सोलिना जाना दंबाय दं जोंनिया जों रावजोंबो नांज्लाय खमलाय जाया जों गेलेनायाथ' गेलेखायोआनो बयबो काबाडिबो गेलेयो हिनजावफोराबो गेलेयो हौवाफोराथ' भलीबल आरो बल फुटबल गेलेयो बिदि आरो बबावबा आरो मा बेटमिन्टन ना मा होनो बेकौबो गेलेयो बिदि बेनिफ्राय आरो जोंनि गामियाव बुहुद बुहुद खेला गेलेयो आरो बेनिफ्राय दा जोंनि गामिखौ आरो बयबो मोजां मोनो जोंनिया आरजबो दं जोंनि गामियाव आरजआ खोब मोजां सोलिदों दा मिथिबाय जोंनिया आरजआ खोब मोजां सोलिना दङ बुहुद मानसियानो जोंनि गामियाव फैयो बेमार इत्यादिनि कारनैबाबो खोब मोजाङै सोलिना हरदों आरो जोंनि गामिया थाइजौगुरिया बे थाइजौगुरिया खोब मोजाङै सोलिदों आरो बयबो मिथिगौ जोंनि गामिखौ दा बिसोरनि गामिया खोब मोजाङै सोलिना दङ बिसोरनि समान मोजां गैया ओरै होननानै जोंखौ बुङो बेखिनिखौनो बुंथ'बाय आं जाबाय